हांव एकदां एकदां तांबडी सुर्ला गेल्लो आनी जेन्ना युनीक आनी ब्युटिफूल प्लेस म्हटली तेन्ना म्हाजे तकलेंत पयलीं तेंच देवूळ आयलें तांबडी सुर्ला जें शंकराचें देवूळ आहा तें आनी आजुबाजूचो परिसर जो आहा तो इतलो सुंदर आसा पूर्ण नैसर्गीक म्हणचे नेचरल ब्युटी म्हणटात तसो तो परिसर आसा आनी तें देवूळ सुद्दां जें आसा तें पांच पांडवांनी बांदलेलें देवूळ आसा आनी तें देवूळ खरेंच बरें आसा तेका आजून न्यू टॅक्नोलॉजी कांय हाडूंक ना ते देवळांत पुणून तें आजून तशें टिकलेलें आसा जी खरी ब्युटी आसा ती आजून त्या देवळाची टिकलेली आसा ते देवळांत आजून सुद्दां लायटी नात सगळो जो उजेड आसा तो सगळो समयीच्या वातीचेर आसता आनी दीस भर थंय खूब लोक येता थंय देवूळ पोवपाक आनी खरें इतले लोक येतात तरी सुद्दां ते देवळाचो जो परिसर आसा तो बरोच साफ दवरलेलो आसा तो म्हणजे घाण कांयच ना थंय तें देवूळ जें आसा तें थंय वचपाक वाळपयच्यान वयचें पडटा आनी हांव खंय रावता थंयच्यान जवळ जवळ तीन वरांची वाट आसा थंय वचपाक पूण ती तीन वरांची वाट जी आसा ती खरीच वर्थ आसा त्या देवळा कडेन वचपाक त्या देवळांत एकदां कोण गेलो जाल्यार तो थंयच्यान रोखडो भायर सरचो ना कित्याक तेका थंय बसपाक खरेंच आवडटलें परिसर जो आसा आजुबाजूचो तो खूब शांत आसा आनी थंय कसलोच त्रास जायना कोणाकूच थंय बसोंक बरें दिसता आनी त्या देवळा कडेन मातशें एक किलोमिटराचेर आनी एक धबधबो आसा ट्रॅक करून वयचें पडटा त्या धबधब्याचेर पण एक किलोमिटर ट्रॅक जो आसता तो थंय वचोन मजा करपाक खरोच वर्थ आसा मजा येता त्या धबधब्यार वचोन न्हावपाक बी आनी कोणाकूच वाज येवचो ना थंय वचपाक आनी थंय वचोन वेळ घालोवपाक आपल्या परिवारा वांगडा वचपाक थंय खरोच बरो जागो आसा एक गोंयांत आनी आजून तेंच्यांनी तो बरो टिकोवन दवरला तो जागो आनी परिसर जें आसा तें खरेंच बरें आसा